औ ओइ खदाल न'आवनो दं दा नोङो ए आयथिं रुवायजोब्बायहाय आंहा दसे जिरायनो आं र' राइजोनि मन्दिराव जोंना बारिफोरा गय बारिया रानजोब्बायहाय एसे मन्दिरनिया ओंखायनोथ' बै खोनाबाय आगै मन्दिरनिया खस्थ' खालामनांसिगोन थैजोब्बायथ' आरो रानबाय हनै गयफोरानो

आरो दा मन्दिरा खामानि मावोबा आरो गोरान ओंखारगोनब्रा फैसायालाय समाज जानानैलाय ओं आरो दालाय मोननांगऔआनो दंखाजोबो माथो जोंहाबोथ' होनो दंबावो बेलाय थाब सोदो आरो मेसिन दंखायोब्रा मन्दिरनि मेसिनजों नों दै सोदो आरो गाबोन जोंबो एसे हेफाजाब होनोसै आरो ओइ गय बारिफोरखौ माबोरै माबोरै बेब'स्था खालामगोन नोंलाय दैफोरा

दे बिदिनो मावनायनि आखायाव लादो आरो बानांला अलसिया जानाङा दालाय जिरायबाय थादोंना मादों नोंलाय दे होमबालाय